ایسے بہت سے طریقے ہیں جن سے ہمارے یہاں مقامی فنکاروں کی مدد کی جاتی ہے اور تنظیموں کے ذریعے تو ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہولی دیوالی وغیرہ پہ جو ہمارے مقامی پوٹری بنانے والے ہیں جو زا گھر ہیں ان لوگوں کو دیے بنانے کے لیے مورتیوں مورتیاں بنانے کے لیے ایک پلیٹفارم فراہم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تخلیقی اعتبار سے ہمارے یہاں جگراتیں ہوتے ہیں ہمارے یہاں قوالیاں ہوتی ہیں تو اس سے بھی مقامی فنکار جو ہیں جو گویے ہیں جو ہارمیونیم بجانے والے ہیں جو طبلے بجانے والے ہیں ان لوگوں کو مدد ہوتی ہے مدد حاصل ہوتی ہے اور ان کو ایک پلیٹفارم بھی فراہم کیا جاتا ہے میلے ہوتے ہیں وہاں چھوٹے موٹے جھولے لگانے والے چھوٹے موٹے ریڑی لگانے والوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ وہاں جائیں اپنی چیزوں کی بکری کریں اور اس سے اپنے آرٹ کا اپنے آرٹ فام کا مظاہرہ بھی کریں اور تخلیقی صلاحیت کو بھی ابھاریں اور لوگوں کے درمیان پہنچے بھی اپنی اس کی تشہیر بھی کریں وغیرہ وغیرہ